सोनभद्र जिले में कुछ स्थानीय परोपकारी सामुदायिक संगठन हैं जैसे कि महिलाओं का संगठन जो एक दूसरे एक दूसरे को आमने सामने लाते हैं व अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में बताती हैं और कुछ समुदायिक सकारात्मक प्रभाव होते हैं जैसे कि कुछ आसपास में वृद्धा आश्रम बच्चों की देखभाल और पालल पालन पोषण गृह है अपने बेघर परिवारों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कुछ बच्चे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ जाते हैं दान समुदायिक संगठन कारण या प्रभाव इन सबको परिवार से दूर ही रखे तो ज़्यादा बेहतर है